भारताव गोबां रोखोमनि खेला गेलेनाय जायो नाथाय भारतनि माखासे मुंदांखासिन खेलाफ्रानो जादों क्रिकेट

बक्सिं क्रिकेट नि माखासे मुंदांखा गेलेगिरिफोरनि मुंफोर जेरै भिरात कलि एम एस धनि हारदिक पान्दिया आरो फुटबल आइ एस एल गेलेग्रा माखासे मुंदांखा मुंफ्रा जादों सुनिल सेथ्रि दुर्गा बर' हलिसरन नार्जारि

आरो बक्सिं नि आंनि मिथिनाय सासे मुंदांखा गेलेगिरियानो जादों मेरिकम